हेलो जी जी मेम कीअं तव्हांजी सेवा कयूं त कंहिंजे लाइ कराइणो अथव अछा अछा छा उमिरि आहे भैया जी अछा त मेम हिन में तव्हां कैंसर कवर वीमो ॾाढो सुठो रहंदो भैया जनि लाइ ऐं उनमें पॉलिसी जेकी हूंदी आहे उहा पंदरहां साल प्रीमियम भरिणो पवंदो आहे पाण खे ऐं जंहिं हिसाब सां हुननि जी चालीह साल उमिरि आहे त लॻिभॻि महीने जो साढा छटीह सौ रुपया क़रीबु हुनजो प्रीमियम विहंदो भविष्य में कॾहिं बि हिननि खे कोई बि कैंसर थिए थो पियो त पूरे सॼे हिंदुस्तान में तव्हांखे उन्हनिजो इलाज़ु उहो पूरी असांजी एल आई सी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनीअ द्वारा करायो वेंदो उनमें इन्हनि जो रुपयो बि ख़र्चु न ईंदो ऐं इहो प्लान तव्हांखे ख़ाली पंदरहां साल पॉलिसी भरिणी आहे लेकिन हिनजो रिटर्न कुझु न हूंदो आहे न भई कैंसर थियो त सॼो इलाज़ु पूरी असांजी कंपनी खणंदी कैंसर अॼु जी डेट में तव्हांखे पतो आहे ॾाढी ख़तरनाक बीमारी आहे हिनमें पंजाह लख चालीह लख हिकु करोड़ रुपये ताईं बि ख़र्चु थी वेंदो आहे त उहो सॼो असांजी कंपनी खणंदी साढा छटीह सौ रुपया मात्र महीने जा लॻंदा आहिनि ऐं इनमें सॼो तव्हांजो स्वास्थ्य हुननि जो कैंसर जो कवर रहंदो कैंसर जे अलावा ॿिए बीमारियूं जेके थींदियूं इन्हनि जे लाइ वरी ॿिए प्लान आहिनि तव्हां चवंदव त उहे बि तव्हांखे ॿुधाया वेंदा न त इहो तव्हांजे मथां आहे चाहे तव्हां साल में बि भरे सघो था हिकु साथ चाहे छहें महीने में बि हिकु साथ वरी छ्ह छह महीननि में ॿ दफ़ा भरियो टिमाही टिमाही बि भरियो साल में चार दफ़ा चाहे हर महीने भरियो तव्हांजे मथां आहे साढा छटीह सौ महीने जो हिकिड़ो ख़र्चु आहे उनजे हिसाब सां तव्हांखे सालाना क़िस्त लॻंदी जी ॿियो वरी ॿियो वरी बचति प्लान बि अथव उनमें तव्हांखे इकठो फ़ंड मिलंदो की कल्ह को तव्हांखे कुझु थिए थो त उनमें तव्हां उन्हनि खे उहो पैसा तव्हां कढाए करे उहे यूज़ करे सघो था जीअं हिकिड़ी जीवन उमंग पॉलिसी थींदी आहे जीअं अगरि मिसाल जी ॻाल्हि तव्हां उहा भैया जनि लाइ तव्हां पंहिंजे ॿारनि जे लाइ बि कराए सघो था हूअ टीहनि सालनि ताईं तव्हां प्रीमियम भरंदव टीहनि सालनि खां पोइ इकटीहें साले खां उनजा अठ पर्सेंट मान लो ॾह लख भरियो था त हरि सालि चालीह ल हज़ार रुपया उन्हनि खे बोनस अलॻि मिलंदो ऐं ॾहे लखे जी पॉलिसी आहे उनजो बोनस अलॻि वधंदो वेंदो अग अगरि हू पंजाह साल जी उमिरि में अगरि उन्हनि खे कुझु थिए थो तव्हांखे मोटो फंड हिकिड़ो वीहनि खां ॿावीह लख रुपया इकठो तव्हांखे मिली सघे थो उहो बि सुठो प्लान अथव जी जी हा ठीकु आहे ज़रूरु तव्हां असांजी ऑफिस अची वञो केॾी महिल समय कढी करे असां वेही करे काॻरनि जी अॻिते प्रक्रिया करे था वठूं इनमें आधार कार्ड लॻंदो ऐं फ़ोटो लॻंदुव ऐं इनजी एड्रेस प्रूफ तव्हांजो जिते तव्हां रहंदा आहियो ऐं उन्हनि जो हिकु मेडिकल चेकअप थींदो हुनजा काॻर लॻंदा न उहो उहो असां पंहिंजी टीम खां कराए वठंदासीं उहो भैया जनि खे जंहिंजे नाले पॉलिसी थींदियूं उनखां हू पंहिंजा सेंपल वठी वठंदा ऐं अॻिते प्रक्रिया पाण ई थी वेंदी असां घरु बि अची वेंदासीं बिल्कुल तव्हां जेॾी महिल समय ॾींदव असां तेॾी महिल अची वेंदासीं उहो जीवन उमंग पॉलिसी ॿुधाईमांव न ॾाढी बढ़िया अथव मतलबु अठारह साल जी जीअं गुड़िया जी ऐज अथनि त उन्हनि जी तव्हां कराए सघो था पिया जीअं ई हू पोइ वीह साल जी पॉलिसी कराईंदवनि त उन्हनि जी अड़तीस साल जी ऐज ताईं थींदनि उनखां पोइ तव्हांखे प्रीमियम न भरिणो आहे लेकिन पैसा उहे हर साल वधंदा वेंदा तव्हांजी एल आई सीअ में इन्हनि खे बोनस अलॻि मिलंदो अठ पर्सेंट जेके अगरि ॾह लख रुपया आहे त असी हज़ार रुपया साल जा हिननि खे हरि सालि बोनस त मिलंदो ई मिलंदो हेॾा तव्हांजा जेके पैसा जमा हूंदा इहे अलॻि वधंदा जेसिताईं गुड़िया पैसा न कढिराईंदी ऐं जे मिसाल जी ॻाल्हि अगरि गुड़िया पचपन साल जी ऐज में उनजी ज़रूरत पए थी पैसे जी त हिकिड़ो मोटो अमाउंट कढी पंजाह लख रुपया गुड़िया खे हथ में मिलंदा जेका भविष्य में ॾाढा कमु ईंदसि ऐं भरण जी रक़म ख़ाली ॾह लख रुपया हूंदव कुलु जी जी हा त पोइ तव्हां असां जॾी तव्हां आदेश कंदव अची वेंदासीं असां जी जी मैडम जय झूलेलाल